हम कहियो ड्राइंग क्लास या वर्कशॉप नहि कयने छी बचपन मे हम ड्राइंग क्लास कयने छलहुॅं किछु दिन लेकिन हम छोड़ि देलहुॅं हम अपनेसॅं ड्राइंग सीखने छी आ हम अपन पैघ भाइसँ सेहो सीखने छी कियाकि ओहो ड्राइंग करै छलाहे हुनका देख कऽ हम सीखने छी आओर हमर अनुभव बड्ड नीक रहल हम ऑनलाइन क माध्यमसँ सीखने छी जेनाकि चित्रकारी मे सेडिंग ई विधि सब हम ऑनलाइन क माध्यमसँ सीखने छी हमर नीक अनुभव रहल आ हम ओहि कऽ माध्यमसँ अखन बहुत नीक चित्रकारी करै छी आ कोनो कोनो प्रतिरूप के नीकसँ बनेनाइ हम एक दू टा शिक्षकसँ सीखने छी जाहि लेल हम एखन प्रयास करै छी आ बना रहल छी आगू सेहो बनबैत रहब आ हमर ई लक्ष्य छी